नैजिसे अक्ट'बर जिगुजौ स्निजिदाइन आंनि जोनोम सान से आगष्ट नैरोजा जिसे आं साख्रिआव हाबजेननायनि सान नैजिसे जानुवारि नैरोजा जिनै आंनि फिसाज्लानि जोनोम सान गु डिसेम्बर नैरोजा जिस्नि आंनि फिसाजोनि जोनोम सान नै सेप्टेम्बर नैरोजा नैजिसे साख्रिनिफ्राय आं बिएद आव ट्रेइनिं लाफैजेननायनि सान नैजिथाम जुन नैरोजा नैजिथाम आं बिएद निफ्राय गलांनानै फरायसालियाव गोदानै जयेन जानायनि सान